मैंने अपने जीवन में रामायन को पढ़ा है रामायण एक ऐसी पुस्तक तो नहीं कहेंगे हम इसको काफ़ी पवित्र ग्रंथ कहेंगे इससे कि हिन्दू धर्म में काफ़ी योगदान प्राप्त हुआ है और हिन्दुओं में काफ़ी धर्म का प्रचार हुआ है रामायन में कुछ भाग ऐसे हैं जिनको पढ़कर मे काफ़ी भावुक हो गया हूँ रामायण में अपने भाई प्रेम को देखकर अपने पिता के एक आदेश को अपना जीवन का मक़सद मानकर जो श्री राम ने अपना त्याग किया अपने राज्य का त्याग कर दिया अपने पिता से दूर होकर वनवास की ओर गए वनवास जाकर उन्होंने कंदमूल फल खाए अपने भाई को छोटे भाई को बिना बिना बात के बहस किए बिना किसी बातचीत के अपना जो राज्य था वह अपने छोटे भाई को सौंप दिया और उस छोटे भाई ने भी अपने भाई के राज्य को राजगद्दी पर बैठने से इंकार कर दिया वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा भाईचारा समझ में आया भाइयों के प्रति अपने पिता की एक आज्ञा का पालन के लिए उन्होंने अपने चौदह बरस का वनवास काट दिया यह हमारे जीवन में काफ़ी कुछ सिखाता है हमको कि हमारे रिश्तों को कितना महत्व देना चाहिए हमारे जीवन में हमें धर्म के लिए अपने पिता के लिए क्या क्या त्याग कर देने चाहिए इस बुक को पढ़ने के बाद मैं काफ़ी भावुक हो गया जिससे कि मैं इस बुक को कभी भूल नहीं पाऊँगा और हमें सभी को रामायण पढ़ना चाहिए इससे हमें काफ़ी अच्छे सीखने को मिलता है